ہاں ہیلو السلام علیکم کیسے ہیں الحمد للہ ٹھیک ہیں اور اپنا بھی ٹھیک ہے الحمد للہ فرمائیے ہوں ہاں جی بولیے جی جی وہ وہ پریشانی تو بہت دنوں سے تھی میں بھی سوچا بات کرنے کی میرے یہاں تو چوری بھی ہو جاتی ہے گاڑیاں جب بارش ہوتی ہے تو گاڑیاں لائٹ گئی لائٹ گئی تو گاڑیاں چوری اور بھی سامان گھر میں چوری اور گھر کے باہر چوری اڑوس پڑوس میں چوری ہاں ہاں یہ پریشانی تو ہے اور بھی کیا نام ہے نالیاں نالے والے بند پورے بھر جاتے ہیں نالیاں بھر جاتی ہیں ایک دم اور اور آپ بتائیے آپ کا ادھر بھی چوری ہوتی ہے جی اوہو

ہاں تو تو کب بیٹھا جائے ہم لوگ وہ تو بیٹھ کے ہی حل ہوگا ایسے آپ وہاں اتنا دور تو کس دن بیٹھا جائے ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا جائے اس سلسلے میں ہاں جی جی ہوں جی جی جی ہاں

جی جی ہاں سب کو کہہ دیجیے گا ہم بھی اپنے جان پہچان سب کو لے لیں گے اڑوس پڑوس سب کو لے لیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو جی جی ہاں بالکل السلام علیکم